सिंधी बोली मिठिणी बोली अबाणी बोली माना सिंधी भाषा जा छा चवां वो थो कोई शब्द ई कोन्हनि असांजे सिंध जा कवि परसराम जिया भगत कवरराम हिन सभिनि सिंधी बोलीअ जो नाम वधायो आ अगरि मां अगरि सिंधी शादीयुनि जी ॻाल्हियूं कयां थो सिंधी शादीयुनि में जेका असां फंक्शन रखंदा आहियूं लाडा बहिराणो साहब हिन सभिनी फंक्शन में असां सिंधी भावरु भेनरियूं अची करे नची टुपी करे पंहिंजो शादीयुनि जी शान वधाईंदा आहिनि ऐं कल्चर जी ॻाल्हि कयां त हुनमें चालियों चालियो साहब में चालीह ॾींअं विर्त रखी करे ऐं हुनमें बहिराणो साहब थींदो आहे हिनमें नव न कटंदा आहियूं बिना चम्पल बिना चम्पल हलंदा आहियूं ऐं हुनमें असां दरिया शाह ते वञी करे अखों पाईंदा आहियूं अंजी असां पंहिंजी सिंधी बोलीअ जी शाह वधाईंदा आहियूं